जोङो गामियारियाव जेनेबा जोंनि न'खराव हा दंबाबो एखम्बा समाव गोदोनानै थायो हाया हाजिरा मुजिराखौनो मोननो थाङा हासार सारनांगौ बा ट्रेक्टरजों एवनांगौ हालेवनांगौ बेफोरखौनो मोननो थाङा जोङो नागेरबाबो एखम्बा समाव ओरैबादि जायो हाजिराखौ लिंहरबाबो दिनै समाय गैया दिनै टाइम गैया आंहा होननानै बुंहरो सोरबा एखम्बा ट्रेक्टरखौनो मोना ट्रेक्टर हालेवनो लिंहरबाबो मोना बेफोरबायदिजों बिरात जेंना जायो आरो हा थाबाबो हा दंबाबो गैया मावनो थाखाय जोङो माबा मोना आरो मानसि मोना बिनि थाखायनो बिरात खस्त' एखम्बा है थाथोंसै होननानै जोङो दोनलाबायो एखम्बा हाजिरा गैया मुजिरा गैया दाहोना रुवाथिबो मोना बे समाव एखम्बा बेथन होसेयावबो एखम्बा रुवाथि दाहोनाफोराबो थानो नागेरा मालाय सोरबाबा टाउनावसो थायो सोरबाबा गायनाय फुनायखौ फसाया मालाय मावग्राफ्राबो रुवाथिफ्राबो दाहोनाफ्राबो सोरबा बा थानो नागेरा दानि जुगाव ओरैबायदि हाजिरा मुजिरा दाम होसोनानैबाबो गायनांगौ होनबाबो एखम्बा हाजिराखौनो मोननो नागेरा आरो जोंनि बे माबायाव एखम्बा समाव बिरात खस्त' जायो दे मावदो होनबाबो मावनो नागिरा है बेसेबां होगोन हाजिराखौ होनलायलाङो एखम्बा दे आं पासस'खौनो होनोसै होनबा मावो एखम्बा मावनोसै दे होनो एखम्बा सोरबाफोर दुखिया अबस्था हाजिरा नागिरै नागिरै मोनथारला बिनि थाखाय एखम्बा सोरबा खामानि दं नामा मादै ओरैबादि सोंफैयो बेखौ आङो होनो आरोखि ओइ खामानियाथ' दङमोन दा नोंसोरो हाजिराखौ बिसिबां लुबोयो ओ एथ'खिनि होयोबा आङो मावोबा मावनोसै होनो एखनब्ला हाजिराफ्रा नङा मादै ओरैबायदि जों बादि मावखायो होननानै आंहाथ' दा बेसेबां होनांगौ गोहोयानो गैया एखनब्ला है सारेतिनस'नि मावदो दे होनबा एखम्बा सोरबा गैथारा बेसारा उदैखौ सुफुंथारनांगौ सोरबा बेबादिनो मावलाङो आरोखि सोरबा आरो खामानि मोजां मावग्राया पासस' रेट लाखायो दानि जुगाव दानि माबायाव ओरैबायदि ओमफ्राय सोरबाबा बेबादिनो खामानि दामानि मोना मावा आरो ट्रेक्टर सोरबाबा हाल खदाल जेनेबा बै आलि दाननो मा दाननो बेफोरनि थाखायबो जोङो मोना मुलि सारनो हासार गोबोरखि रोगाबाबो मोना मानसि मोना मानसि मोनैनि थाखायनो बहुत खस्त' जायोखि आरोखि जोङो बिनि थाखायनो आङो माबायो

बेवहायनो एखम्बा हा दंबाबो हा गैयि बायदि बायनानै जानांगौ जायो आरो जोङो माइ माइरंफोरखौ